تارے بہت سارے ہوتے ہیں میرے ستارے کا نام تلا ہے اس نام کے ستارے والوں کی زندگی پر اثر پڑتا ہے میرے نام کے ستارے والے کھانے پینے میں محتاط نہیں ہوتے اگر کچھ کھانے کی خواہش ہے تو یہ لوگ ضرور کھائیں گے چاہے کوئی بھی وقت ہو حالانکہ تلا نام کے ستارے والوں کو انتظام سے رہنا پسند ہوتا ہے اور یہ اس کے لیے کوشش بھی کرتے ہیں نجومیوں کا ماننا ہے کہ ستارے آدمیوں کی زندگی پر اثرانداز ہوتے ہیں اس لیے کیوں کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے